ओइ औ ए दे ओइ औ जावैदों ए हाख'र जावग्रोदो दा हाख'र जावग्रोदो ओमफ्रायसो गायदो गय फुलिखौ बे फिथाइखौबो जावैदो आरो फिथाइखौ जावैग्रोदो ओमफ्राय इसे देरबाथाय नों गायनोबा आराम जावदो खन्थाजों स्लिम खालामनानै फबदो आरो हासार दंबालाय होजायो

ए ए गोमोन नङाबा जाया गायजाया ओहो गोमोनखौ जावैदो

बे गोमोन गायनायबा हा गोमोन खालामदो गस बोदो लारि लारि होलांदो फबदो ओमफ्राय बे जा जावख'ना गायनायबा जावख'ना गायनायबा गोरलै गोरलैखौ जावख'दो एबा दिरुं बोना गायदो आरो सिदा सिदा थायजासिम माने जोंबो बिदिनो बोसोरबा साथ बोसोर नांगौ जायो बै थायनाय थायनो औ गायनानै थायनो उम औ माबा हा गोरानला पाइपजों होदो औ दांनांगौ गायनांगौ जोथोन खालामाला मोना ना ओरैनो ओ हाथ मोनसे मोनसे हाथ मोन्नै मोन्नै दोन्ना गायनांगौ गिदिर गिदिर गायोला दिरुं बोनानै ओहो जाब जाब गायजाया औ औ बिदिनो खिलिनाय बायदिनो माबानांगौ हाय नों बैसाग मासआवसो गायगोन दा औ इसे गोबाव नांगौ देरनो जाया बिदि बैसागु दा बैसाग मासआवहाय बैसाग मासआवहाय खादो जावैदो दैज्लां जाहैयो औ दैज्लां जाहैयो